योगा असांजे जीवनि में ॿिनि हिन तरीक़े सां ज़रूरी हूंदो आहे मानसिक लाइ बि ऐं शारीरिक लाइ बि योगा सां असांजो स्वास्थ्य ठहियल हूंदो आहे असां योगा कंदा आहियूं त हर हिक बीमारी सां दूरि हूंदा आहियूं डॉक्टर बि असांखे इहा ई सलाहु ॾींदा आहिनि कि योगा कयो योगा सां असांजे मन खे बि शांती मिलंदी आहे और इन सां असांजी बॉडीअ जो हर हिक अंग सही हूंदो आहे योगा सां असांजी नसूं बि खिचजंदियूं आहिनि और योगा सां असांखे निंड बि सुठी ईंदी आहे योगा हिकु अहिड़ी शइ आहे जेको वॾे खां वॾो और नंढे खां नंढो माण्हू कंदो आहे और योगा सां हर हिक बीमारी बि दूरि हूंदी आहे योगा असांखे मानसिक बि सही रखंदो आहे ऐं शारीरिक रूप सां बि सही रखंदो आहे योगा सां असां अने ॾाढो अनुभव कयो आहे योगा हर हिक जे हर हिक शइ ते हर हिक जॻहि ते ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे अॼुकल्ह ॿारनि खे बि स्कूल में योगा था कराइनि जंहिंसा ॿार बि हिक दम सिहत दारी हुजनि असांजी सिहत लाइ योगा ॾाढो ज़रूरी आहे योगा हिक अहिड़ी शइ आहे जंहिंसा पूरी ज़िंदगी माण्हूअ ई बदली थी सघे योगा हर हिक बीमारीअ सां असांखे दूरि रखंदो आहे कंहिंखे पेट में दिक़त हूंदी आहे उन सां दूरि थी वेंदो आहे और इन ते असां ई त्वचा ते बि हिकु चमक छायल हूंदी आहे योगा सां असांजी हर हिक शइ सही थी वेंदी आहे और असांखे योगा पंहिंजी ज़िंदगीअ में हिक बार त करिणो ई खपे हिकु मतिलबु ॾींहं में हिक बार त असांखे योगा करण ई खपे और चवंदा आहिनि कि योगा असांखे रोटी खाइण खां पोइ कॾहिं बि न करणु खपे हमेशह असांखे रोटी खाइण खां पहले वधीक वधीक असांखे सुबूह जो योगा करिणो खपे सुबूह योगा ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे